लग्ना सारकिल्ल्या व्हडल्या कार्यावळींनी व्हड प्रमाणांत उदकाची वेवस्था करपाक जाय जाल्यार आमी उदकाच्यो बाटल्यो दवरतात आनी त्यो लग्नाच्या वेळार हॉलांत सगल्यांक वांटतात जेवणा कडेनूय बी उदक बबल्सांनी घालून दवरिल्लें उरता थंय ग्लास आनी उदक आसता जाका कोणाक उदक जाय तो थंय येता आनी उदक पिता जाचे कडेन उदका उदका कडेन पावना ताका बाटल्यो व्हरून दितात जेवले उपरांत हात धुवपाक लेगीत उदक जाय आसता नाजाल्यार एका पायपाक खूब नळ लायिल्ले आसतात आनी खूब लोक आशिल्ल्या कारणान ते सगले नळ सगल्यांक पावतात तशेंच लग्नाक आयिल्ल्या लोकांक टॉयलेटिंनी बी वचपाचें आसता तेन्नाय उदकाची गरज आसता तेन्ना उदकाची वेवस्था थंयूय दवरची पडटा गरज पडल्यार टँकर ट्रँक्रर्स सुद्दा हाडचो पडटा तर लग्नाच्या सारक्या सुवाळ्याक उदक ही एक गरजेची बाब आनी ती सगल्यांत पयलीं थंय करून दवरची पडटा